जय झूलेलाल मूंखे संगीत जो ॾाढो शौक़ आहे इन करे मां टीचर वटि संगीत सिखी आई आहियां ऐं सुबुह शाम मां पंहिंजे संगीत जो अभ्यास कंदी रहंदी आहियां जींअ मां त गाए सघां इनजे लाइ मां मंझदि जो बि सिखंदी आहियां अभ्यास ऐं तरियलु भाॼी बि न खाईंदी आहियां थदी काई शइ बि न खाईंदी आहियां न आइसक्रीम न जूस न थदो पाणी ऐं मंझनि जो मां पाणी गरम करे पीअंदी आहियां ऐं माना मां मिसरी ऐं कारा मिर्च बि चूसंदी आहियां गरम पाणीअ सां बि गुर्ड़ा राति ॾींअं कंदी रहंदी आहियां ऐं टे या चारि दफ़ा मां संगीत जो अभ्यास कंदी रहंदी आहियां जेको मूंखे ॾाढी पसंदि आहे मूंखे बचपन खां इहा संगीत पसंदि हूंदी हुई त अॼु मां हाणे वॾी थी आहियां त मां त मां उन्हनि जो ॾाढो अभ्यास कंदी रहंदी आहियां जय झूलेलाल